ابھی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر رہی ہیں جیسے کہ پہلے کے زمانے میں بسیں ہوتی تھیں لیکن اس میں بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ اس میں سہولیت دستیاب نہیں ہوتی تھی لیکن اب بہت زیادہ دستیاب ہیں اس میں مطلب ایسیاں بھی ہوتی ہیں اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صرف آپ بیٹھ کے سفر کر سکتے تھے لیکن اب اس میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے تو آپ اس میں مطلب وہ سو کے بھی سفر کر سکتے ہیں اور اس میں مطلب بس کے اندر ڈرائیور بھی ہوتے ہیں کنڈکٹر بھی ہوتے ہیں اور جو ٹکٹ چیک کرتے ہیں اور وہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ مسافر کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ ہر چیز فراہم کرتے ہیں تاکہ مسافر ایک دم بآسانی اپنی منزل تک پہنچ جائے اور اس میں بہت کھڑکیاں بھی بہت اچھی طرح ہوتی ہیں تاکہ اندر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو ہوائیں اندر آئیں لوگوں کو سانس لینے میں پریشانی نہ ہوں اور اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں سہولیت ہوتی ہے اب کے زمانے میں پہلے زمانے میں یہ سب نہیں ہوتی تھیں اور میں نے بس سے دلی سے کشمیر تک کا سفر کیا ہے